ल्हानपणा सावन म्हाका झाडांची खूब आवड म्हजी आईगेरचीं घरां सुद्दां आमी ल्हान आसतना सावन आमकां झाडांची खूब आवड आसल्यान आमी तरेतरेची झाडां काडून लायताली आनी हांव एक शेतकरी कुटुबांतलें चली जाल्ल्यान म्हाका झाडांच्या बद्दल खूब आपुलकी आसा माया आसा आनीक हांव पयली सावन तरेतरेची म्हाका फुलां फुलां माळपाची आवड आसा आनीक ती रोवपाची बी म्हाका त्या फुलांची झाडां रोवपाची सुद्दां म्हाका आवड आसा आनी हीच आवड म्हज्या घोवागेर सुद्दां हांव हांवेन जतन केल्ली आसा म्हजे आता घरां कडेन खूब तरेची झाडां आसात म्हजे मुखार व्हडले आंगण आसा आनी त्या आंगणांच्या भायल्यान व्हडली प्लेसी जाग्याचेर हांवेन तरतरेची झाडां लायलीं आसात हांव खंय गेल्यार म्हजे लक्ष पयलीं लोकांच्या झाडांचेर आसता आवय कसली कितली सुंदर फुलां फुल्लां गो ती कसली गो ती दसण कितलें भशेन अशीं आसा गो हांव ती तेंगेर मागून सुद्दां हाडटा आनी तशेंच हांव मागेरय येयल्यार कोण तरी अशीं सगी व्हर गो म्हगेर आसा तूंय बी व्हरोन रोय अशेें हांव लोकांक बीन काडून दिता आता म्हज्या आंगणांत एक पांच सात तरेची तरी गुलांबाची झाडां आसात तरतरेची थोडी घोंसांनी फुलपाची थोडी एक एक मोट्टो फुलपाचो थोडे धवें आसा थोडे तांबडे आसा थोडे अशेंं करून वेगळ्या वेगळ्या कलर आसात आनी तशेंच गुलाबूच न्ही शेंवतींय तशींच आसात तशींच म्हाका डेरें म्हणटात न्ही कोंकणीत डेलिया पूण आमी कोंकणीत आमी तेंका डेरें म्हणटात ते म्हजे कडेन पांच कलर आसात पांच तरेचे आसात लोक येयल्यार म्हजें फक्त झाडांचे फोटो मारून व्हरतात आनी म्हाका ती करपाक तेंमची कुयदाद करपाक खूब आवडटा हांव मागीर दिसांतलो एक सकाळचो एक थोडो वेळ आनी सांजचो एक अर्दवर तरी त्या झाडां खातीर दिता कित्याक तेमकां खंय कीड लागल्या कांय म्हण पळयता जावं तें कळें खंय कितें कोणी खाता कांय पळयतां कोणी झाडां तोडून व्हेली कांय पळयतां अशें हांव ना जालें जाल्यार पूण म्हाका झाडांचेर म्हाजो सामको जीव तशेंच झाडांच न्ही म्हाका बागायतीची बी ल्हानपणांत हांव शेतकरी म्हण सांगलां पळय म्हाका बागायतिची बागयती बी करपाक म्हाका खूब आवडटा आनी हांव म्हागे सायडीन जागे आसा थंय हांये अशें करून हेजी आंब्याची कलमां लायलां चिकूची कलम आसा म्हाजे कडेन मागीर आमचे सुपारी म्हणटात ती सुपारेची झाडां लायिल्लीं आसात आनी म्हजे एक थोडेशें माड सुद्दां आसा कितें आमकां खावपा पुरतें तरी नाल्ल मेळचें म्हण माडीय बी धाकले ते लायिल्ले आसात अशें तरे तरेची म्हजी गार्डनाची हेतूंत झाडां आसात पोपय तर म्हाका डेली आमकां पोपय आवडटा आनी डेली म्हाका एक पोपय पिकील्ली मेळची अशें म्हाका दिसता आनी हांवेन खूब पोपयची झाडां सुद्दां लायिल्ली आसात अशें म्हाजे सुंदर अशें गार्डन हांवेन केल्ले आसा आनी म्हाका खूब आवड आसा हांव त्या दर सांगला हांव माड रोयल्यात जांव हांवेन आता आमची माडी रोयलां पोंय सुपारेची आनी तेका हांवेन मिरयांच्यो मिरयां आमकां मिरयां खावपाक मसाल्या घालता न्ही तेची सुद्दां वाली तेचेर चडयल्यात कित्याक आमकां तेची तेची चड हे जायना ते त्या झाडांचे ती बरी फुल हे जातात वेली वळटात आनी तें मिरयां खूब लागतात अशीं मिरयांचीं वेल सुद्दां हांवेन रोयल्ली आसा आनीक म्हाका तर सांगन दिसता की मनशान जल्मांक येवन एक तरी झाड लावचें आनीक तेची जतन करचें